میں نے آن لائن فلی آٹومیٹک واشنگ مشین منگائی جو بہت اچھا کام کر رہی ہے اس میں کپڑے آسانی سے دھل جاتے ہیں مجھے اس کو بار بار دیکھنا نہیں پڑتا اس میں سے کپڑے بار بار نکالنے ڈالنے نہیں پڑتے ہیں وہ فلی آٹومیٹک ہے بس ٹپس میں صرف ٹائم سیٹ کرنا پڑتا ہے اور کپڑے اپنے آپ دھل کر اب اپنے آپ دھل جاتے ہیں اور یہ اور ہم سیمی آٹومیٹک مشین منگاتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت دیر لگتی ہے اور فلی میں نے فلی آٹومیٹک مشین خریدی جس میں مجھے بہت فائدہ ہوا اور اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور میرے کپڑے بہت آسانی سے دھلتے ہیں اور بہت صاف دھلتے ہیں اور کپڑے سوکھتے بھی بہت اچھے ہیں اس میں اور اس سے جگہ بھی بہت کم ہو لیے ہمارے گھر میں وہ بالکل چھوٹی سی ہے ایک جگہ پہ آجاتی ہے اس لیے میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ بھی اپنے لیے آٹومیٹک مشین منگائیں